सहरसामे सिनेमा हॉल छै सुपौलमे छै तकरा बाद फ़ुरसते नहि भेटैया घर अङ्गना से हम बाहर की जायब सिनेमा देखय लए तै दुआरे से हम नहि जाइ छी सिनेमा हॉल कतौ देखय लए आ मौको लागैया तऽ जाएके मन नहि करैया तबियत ख़राब भऽ जाइया तै दुआरे से हमरा बिल्कुल पसन्दे नहि आबैया आ पसन्द ऐबो करैया कहलहुॅं जाइ छी तऽ बक नहि जायब आब एहि दुआरेसँ हमरा नहि नीक लागैया जायमे कतौ ताहि लेल लऽ कऽ हम सिनेमा हाल नहि जाइ छी कहियो काल तिल्हेश्वर गयबो कएल सिनेमा हॉल सब पाबनि तिहारमेतऽ ओहो सब नहि गेल आब जेना सोमवारी एहि तऽ ओहिमे सिनेमा सब एतय जाइयोके मन होयत तऽ हम नहि जायब एखन तै दुआरेसँ हमरा देखयमे नीके नहि लागैया तऽ हम जाकऽ की करब हमरा घरे मे बड़ सुन्दर सिनेमा चलैत रहैया इएह सब देखैत रहै छी जे हम नहि जाइ छी सिनेमा हॉल सब देखै लए सिनेमा देखयमे तऽ हमरा नीक लागैया लेकिन जायब तऽ मन खराब भऽ जाइया तै दुआरेसँ हम नहि जाय पाबै छी एखन सहरसामे सुपौलमे छै सिनेमा हॉल सब सिंघेश्वरमे छै सिँघेश्वरोमे हम नहि जाइ छी बेसीकाल एहि दुआरेसे जे हमरा नीके नहि लागैया हमरा नीक लगतै तखने ने हम देखबै तै दुआरेसे हम नहि जाइ छी